आंनि मोजां मोनबाय साबसिन मोजां मोन्नाय गेलेमुवा जादों जाहैबाय जोलुर फुटबल बेखौ आङो जोनो गेलेनो एबा जोनो मोजां मोनो बे जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बेखौ जोनायनि गेजेरजों जोंनि देहाफ्रा गोगो थाजिम थायो आरो लोगोसे बे गेलेमुवा जोंनि केरियार दानायाव आरो बे खेलाया इन्थारनेसनेल खेलाखाय बेखौ गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि केरियार फिउचार आरो जोंनि नांगौफोरखौ जों सुफुंनो हायो आरो जोंनि मोनसे थेलेन्टफोरखौ जोङो बेनि गेजेरजों जों देखायनो हायो